میرا فرسٹ پروڈکٹ ہیئر آئل ہے ڈابر آملہ جِسے لگانے سے میرے بال جھڑنا بند ہوگئے اور نئے بال اُگنے شروع ہوگئے میرے بالوں میں ایک خوبصورتی اور کالا پن محسوس ہونے لگا مجھے اِس سے فائدہ ہُوا